کیا آپ کبھی کسی گروپ کے ساتھ دوڑے ہیں یا کسی رنگ کلب میں شامل ہوئے ہیں وہ تجربہ کیسا تھا اگر نہیں تو کیا آپ چاہیں گے کہ ایسا ہو اور کیوں بچپن میں بہت دوڑے ہیں اسکول میں جب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے تو دوڑنے میں بڑا مزہ مزہ آتا تھا ایک وہ ہمیں پکڑتے تھے وہ ہم انہیں پکڑتے تھے دوڑنا صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جب سے بڑے ہوئے ہیں تو دوڑ تو بہت کم ہو گئی ہے مگر زندگی میں لائف میں دوڑنا ہنسنا کھیلنا بہت ضروری ہے دوڑ دوڑ سے آدمی صحت مند رہتا ہے کافی بیماریوں سے بچتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑنے سے فٹنس رہتی ہے مزہ آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے میں کھیل کود میں کھیل کود دوڑنے سے آدمی کا صحت صحت صحیح رہتی ہے باڈی فٹنیس رہتی ہے دوڑنا کمپلسری اسکولوں میں وغیرہ میں کمپلسری ہونا چاہیے دوڑ دوڑ سے آدمی اپنے شریر کو فٹ رکھ سکتا ہے دوڑ صحت کے لیے بہت ضروری ہے